हा मां क जय झूलेलाल मां कशिश थी ॻाल्हायां हा मां तव्हां मूंखे है न हाणे शादी आहे मुंहिंजे घर में त मूंखे हिक ड्रेस सिॿाइणी आहे तव्हांखों ॾह ॾींहं जे अंदरि मूंखे है न ड्रेस खपे उन जे अंदरि थिए हा जी मां त हिते ई आहियां मां हिते ई आहियां एक्चुअली मां कहिड़े कम में बिज़ी हुयमि इनजे करे मां तव्हांजे हिते न न अची सघियसि हाणे मूंखे हाणे थोरो मूंखे जे मथां हे कयो की थोरे मूंखे हिकु ड्रेस सिॿी करे ॾियो पिलाज़ो खपे ऐं थोरो लेस वर्क खपे हेठों खों ऐं मथे में बि गले जे इते थोरो पैटर्न खपे उहा थोरो करे करे ॾियो न मुंहिंजे ॾहनि ॾींहंनि में घर में शादी आहे न न मां हिते ई हलो हा मां इते इते इते ई आहियां प खपेव त मां तव्हांखे पंज सौ रुपिया वधीक ॾियां ॾियां थी पर तव्हां मुंहिंजो कमु करे करे न मां हाणे न अर्जेंट में मुंहिंजे घर में शादी अची बीठी आहे त मूंखे खपे हाणे उहा ड्रेस पाइणी आहे पैटर्न सिम्पल त न खपे थोरो पिलाज़ो खपे ऐं थोरो मतिलबु की कुर्ते में थोरो घेर बि खपे ऐं लेस वर्क खपे थोरो हा मां तव्हांजी ॻाल्हि समुझां थी पर हाणे मां तव्हांखे पंज सौ रुपिया वधीक ॾियण लाइ रेडी आहियां थोरी मुंहिंजो हाणे मुंहिंजो रखी छॾियो छो त हाणे मां उहो वधीक कॾी ईअं आहे मां कंहिं ॿियनि वटि बि वेंदी ना आहियां मां ईंदी आहियां त सिर्फ़ु तव्हां वटि ई ईंदी आहियां त इनजे करे मुंहिंजो थोरो करे वठो मुंहिंजे लाइ मां वा तव्हां वटि एतिरा ॿिया बि कस्टमर ईअं वठी ईंदी आहियां कॾहिं कॾहिं त थोरो त मुंहिंजो मानु रखो न थोरो सो बि इहा सिचूएशन खे समुझो न की छा आहे हाणे

हा सुभाणे मां तव्हांजे दुकान ते अचां थी ऐं करे करे करे वठो मुंहिंजो कम मां तव्हांजे मथों हा ठीकु आहे त मां अचां थी सुभाणे तव्हांजे दुकान में सुभाणे दुकान में हा ठीकु आहे ठीकु आहे ऊअं ई मां कयां थी ठीकु आहे अचां थी मां सुभाणे तव्हांजे दुकान ते हा जय झूलेलाल